जोंनि गामि ओनसोलाव टेप नि सुबिदा जोङो मोननो हाया बेयावहाय जेबो मोनसे टेप नि सुबिदा गैया जोङो जिउ खांनायाव जोंनि गामियावनो थोजासे दै जोङो मोननो हायो थोजासे बिबांनि दैजों गावबागावनि दैखर एबा दंखलनि गेजेरजों जोङो मोननो हायो दैया गोबां साखोन सिखोन जोङो बेखौहाय फिल्टार होआलाबानो जोङो बेखौ दायरेक्ट जोङो सिदायै जोङो लोंनो हायो जायखौ लोङोब्ला जोङो देहायाव जेबो मोनसे बेराम एबा मोनसे इफेक्ट जोंनि गेजेराव सोमजिया जोंनि गामि ओनसोलाव टेप नि दै गैयाब्लाबो जोङो गोबां जोङो सोलिनो जोङो हायो बेयावहाय टेप नि गोनांथियानो जानानै फैया मानोना जोंनि जायगायावहाय गोबां दैनि आंखाल गैया